गोजाम मेथाइ आरो गोदान मेथाइनि गेजेराव फारागथिखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैदों सानदों जे गोदोनि गोजाम मेथाइफोरनि गेजेरारि रोजाबगिरिनि मादाव जाहैबाय जोंहा सुलेखा बसुमतारी आब' बिथांनि मेथाइफोरा जोबोद मिलौहाब जायोमोन गोदोनि मेथाइफोरा जोंनि बिखायाव रोसो रोसो हाब्लायलाङोमोन दा गोदोनि मेथाइफोरा जाहैबाय गोबो गोबां मिनिं गोनांमोन अर्थ गोनां जोंनि माखासे थासारिफोरजों गोरोबोमोन बेफोर मेथाइफोरा जाहैबाय सुलेखा बसुमतारीनि रोजाबनाय आलायआरन टियेटारनि आलायआरन सिनेमानि मेथाइ आंनि बे दोंसे बे मेथाइ बे मेथाइफोरा माने मिथिंगाजों गोरोबफ्लेयो खिन्थु दानि गोदान मेथाइफोरा जाहैबाय मारै बांसिन जों लाभनि मेथाइ खोनानो मोननाय जायो गोसो थोनायनि मेथाइ खोनानो मोननाय जायो आरो साज्रा ज्रां मेथाइ रोजाबनाय खोनानाय जायो बेखायनो जोङो गोदोनि मेथाइफोरखौनो जोङो मोजां मोनो आंनि नुनायाव बे मेथाइखौनो जोङो मा मेथाइनि फारागथिखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो जे आङो बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननाय मेथाइफोरनि मादावनो जाहैबाय सुलेखा मेदाम रोजाबनाय आंनि बे दोंसे मेथाइ बे मेथाइखौ आं जोबोद मोजां मोनो बेखिनियानो